असांजे शहर में हाणे थोरे टाइम अॻ जी हिक वी मार्ट ऐं हिक डी मार्ट नाले जो मॉल खुल्यो आहे त उनमें कीअं आहे खे तव्हां जे घर जी सभु शयूं पहिर्यां खां वठी ठहियल आहिनि सभु शयूं तव्हां खे मिली वञनि वी मार्ट जेको आहे उनमें तव्हांखे लटा कपिड़ा ई मिलंदा बाक़ी हुन डी मार्ट में सभु शयूं थी मिलनि हिनखां सवाइ रिलाइंस जो असांखां असां वटि मॉल खुल्यो आहे उनमें ॿ असां सभु शयूं मिलनि थियूं त उहे टे मॉल अहिड़ा आहिनि जंहिंमें माण्हूं अचु वञु कनि था ॿाहिरां माण्हूं अचनि था या आसे पासे वटि माण्हूं अचनि था त उन मॉल में आसे पासे वारा माण्हूं अचनि था हुतां शइ वठनि था ऐं ॿी ॻाल्हि वी मार्ट जेको आहे उहो सभु ॿुधंदा आहिनि के भई अघ में हुनजो व्याज बि अथसि हिकदमि बढ़िया अघु अथसि काम खां घटि में ॾींदा आहिनि त उनजी वरी शइ बि सुठी हूंदी आहे हीअं न कि बिगड़ियल शइ हुजे या तारीख़ हली वयी हुजे अहिड़ो कुझु बि न शइ बि सुठी हूंदी आहे अघ बि हिकदमि बढ़िया अथसि ऐं पाण खे जेको बि सभु खपे उहो उते मिली थो वञे मन वी मार्ट जे करे सभु हुते माण्हूं गॾजंदा आहिनि ऐं आसे पासे वारा माण्हूं बि हुते अची करे शयूं वठी था वठनि